आहो अजकल दे बच्चे न जेह्ड़े ओह् फोने च गै लग्गे दे रौंह्दे न ते उं'दी अक्खां बगैरा दिक्खो ना फोनै कन्नै खराब होई जंदियां न अक्खां फोनै कन्नै फर्क ते पोंदा गै ऐ अक्खां च ते जां जे जां ते फोन्नै च फेसबुक इंसटाग्राम ब्हाटसऐप बगैरा गै इं'दे च गै ओह् जैदा बिजी रौंह्दे चलांदे रौंह्दे चौह्बी घैंटे ते उ'नें ई आखना चलो उ'नें ई आखना कि जेह्ड़े साढ़े टाइम दियां परानियां गेमा हियां अस केईं बारी उ'नें ई आखने आं चलो साढे़ कन्नै एह् गेमां खेढो ते ओह् चली पौंदे न बैसे थोह्ड़ा बहुत ते जेहकी साढ़े टाइम दियां जेह्की गेमां हियां कोई गुल्ली डंडा बगैरा खेढदा हा जां कोई ओह् संतोलियां बगैरा खेढदा हा ओह् गेमां जेह्डे अजकल दे नौजोआन जागत न उ'नें ई ते उ'नें गेमां दा पता गै नेंई ऐ ओह् फोने च गै मतलब फौनै बिच गै डुब्बी गेदे न भलेआं गै ते अजें बिच बिच ते चलो जागत चलो अस उ'नें ई आखगे ते बिच ओह् साढ़ी गल्ल मन्नी जंदे न चलो असें ई दस्सो एह् गेम कि'यां खेढदे ते साढ़ै आक्खै चली पौंदे न ओह् ते अस उ'नें ई अपने कन्नै खन्ने न जि'यां साढ़े अग्गें न जेह्ड़े साढे़ बच्चे न उनें ई बी अस बड़े मुशकलें कोई फोर्स करियै उं'दे कशा फोन अस छडकान्ने कि इन्ना फोन नेईं चलाना तेरी अक्खां खराब होई जानियां ते इन्ना पढ़दे बी नेईं हैन जैदा इ'यां फोनै बिच गै बिजी रौंह्दे उं'दे फोनै दी गेमे गूमे च गै ते जेहड़ियां पैह्लें लोक गेमां खेढदे हे उ'नें गेमें आह्ली साइड तां उं'दा इन्ना ध्यान गे नेईं ऐ चलो माड़ा मुट्टा इ'यां कुतै बिच उ'नें ई आखने चलो आओ ते सेही साढे़ कन्नै बी खेढो तुस ते चलो हून बिच बिच ते चलो जागत मन्नी जंदे न हां ठीक ऐ चलो थुआढ़े ने खेढने आं अस जेह्ड़े अजकल दे जागत न चलो ओह् जैदा इ'यां फोनै च गै डुब्बे रौंह्दे न अवा चलो साढ़ी गल्ल ते मन्नी लैंदे बिच बिच